जय जय माता ट्रेवल्स से बात कर रहे हैं मेरा नाम राजन कुमार है मैंने कल एक ओला बुक की थी ओला से एक कैब की थी मुझे शक्तिनगर से बनारस जाना था लेकिन किसी कारणवश मुझे कैंसिल करना पड़ा मैंने आपके ड्राइवर को उसमे ऐप एडवांस पैसा जमा कर दिया था कृपा करके जो आपका चार्ज हो वो आप रख लें बाकि मेरा पैसा रिफंड कर दें क्योंकि मैंने और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मुझे काम कैंसिल होने कारण मैं वहाँ नहीं जा सका